हैलो घर दी सफाई करनी चाहिदा डब्बे डुब्बे साफ करने चाहिदे फिर कपड़ा टाकियां टुकियां साफ रक्खनियां चाहिदियां पौचा पाच्चा मारना चाहिदा फरनैल दा पौचा लाना चाहिदा रसोई च शैल भांडे साफ करने चाहिदे शैल भंडे लाने चाहिदे रसोई च भांडे रसोई च लाने चाहिदे घरै दा सफाई रक्खनी चाहिदी कपड़े कुपड़े बी साफ हत्थ हुत्थ धोइयै रुट्टी बनानी चाहिदे सानू कोई परौह्ना आई जा घर ओह्दी सफाई किन्नी नेईं अज्जकल पढ़ाई बी इन्नी जरूरी नी ऐ जिन्ना कम्म जरूरी ऐ ते केह् बोलदे घरै च सब्जी सुब्जी शैल धोई धाइयै फ्रिज्जै च लानी चाहिदी सानू ते फिर रसोई रसाई शैल साफ रक्खनी चाहिदी किचन सुक्कै किचन गिल्ली नी रक्खनी चाहिदी फिर सानू फ्रिज दी सफाई बी रक्खनी चाहिदा फ्रिज गी साफ सूफ गैस गूस बी साफ रक्खना चाहिदा सानू फिर गैस गूस बी दिक्खनी चाहिदी कुतै जंग उंग ते नी लग्गी दी काकरोच बी दिक्खने चाहिदे कि काकरोच नीं ना ऐ फिर शैल्फ शुल्फ साफ टाइलां साफ करनियां शैल डटोल करना फिर गर्म पानी कन्नै किचन साफ करनी चाहिदी भांडे भूंडे गर्म पानी ने साफ करने हत्थ हुत्थ धोइयै रुट्टी बनानी चाहिदी सानू हत्थ हुत्थ धोइयै रुट्टी बनानी चाहिदी सानू गंदें हत्थें रुट्टी नी बनानी चाहिदी फिर परौह्ने आई जाह्ग परौह्ने दी बी देख रेख च किन्नी सफाई ऐ किन्नी नेईं ते ताइयें कम्म साफ सूफ सफाई दा कम्म कुम्म बी करना चाहिदा गंदगियै दा कम्म नी करना चाहिदा फिर कोई ब्यांहदा बी नेईं कि कुड़ियां जेह्ड़ियां कम्म कुम्म नेईं करन साफ सुथरा कम्म साफ करना बड़ा जरूरी ऐ सफाई नी होऐ घरै ते फ्ही बड़ियां बमारियां लगदियां ते अस के ताइयें केह् बोलदे सफाई रक्खनी चाहिदी सानू घरै च शैल बाह्र झाड़ू पौच्चा मारना चाहिदा होर घरै दी सफाई सफूई करनी चाहिदी सफाई रक्खनी चाहिदी कि घर कोई परौह्नें आई जान तां बी दिखदे कि किन्ने सफाई रक्खी दी किन्नी नेईं ते ताइयें सानू कम्म करना चाहिदा ऐ शैल साफ सुथरा गंद नी पाना चाहिदा घरै च चे भांडे भूंडे बी मांजी शैल साफ रसोई लाने चाहिदी भांडे भूंडे फिर सानू दालें आह्ले डब्बे ओह् बी धोनें चाहिदे गर्म पामी कन्नै ओह् बी साफ सूफ करने चाहिदे सानू केह् बोलदे टाकियां टूकियां कपड़ा कुपड़ा सब साफ करना पड़दे पुड़दे साफ करने कपड़े सरैने गलाफ सब सानू धोने चाहिदे सफाई रक्खनी चाहिदी गंद नी होना चाहिदा घरै च जे ताइयें केह् बोलदे सब्जियां बी धोई धाइयै धुप्पा सकानियां चाहिदियां धोई धाई सब्जियां लानियां चाहिदियां ते फ्रिज बी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा ताइयें घरै च साफ सफाई रक्खनी होर अपनी बी रक्खनी ते अपनी बी रक्खनी ते किचन घरै ते अपनी बी सफाई रक्खो झाड़ू पौचा ते बैड्ड बूड्ड साफ चादर झाड़ू पौचा गर्म पानी कन्नै सानू घर साफ करनी चाहिदी किचन सिलंडर गैस दिक्खना चाहिदा कि किते जंग जुंग नी लग्गी जा होर सब्जियां आलू लस्सन प्याज सानू स्हेई तरीके कन्नै रक्खना चाहिदा फ्ही जूठे भांडे भूंडे नी रक्खने चाहिदे रसोई च जूठे भांडे नेईं रौह्ने चाहिदे ते फिर पौचे पाच्चे मतलब कि मारियै रक्खने चाहिदे घरै च फरनैल दा पौचा लाना चाहिदा घरै च होर रसोई बी शैल लाफ सुथरी रक्खनी चाहिदी

ते फिर केह् बोलदे कपड़ा कुपड़ा टाकिया टूकियां साफ रक्खनियां हीटर हूटर सानू रोज़ मतलब कि सोत सात रुट्टी रट्टी खाइयै ते भांडे भूंडे मांजियै सानू रोज रसो साफ सूफ करनी चाहिदी कपड़ा कुपड़ा फेरना चाहिदा उप्पर कि रसो साफ रवै गैस साढ़ी इ'यां लब्भै कि चमका दी होऐ नी इ'यां साफ होऐ गैस फिर नलके नुलके बी सानू साफ करने चाहिदे ते फिर हीटर हूटर भांडे भूंडे सब कुछ साफ करना चाहिदा सानू होर झाड़ू पौचा सानू फरनैल कन्नै सानू मारना चाहिदा डब्बे डुब्बे साफ करने चाहिदे होर हत्थ धोइयै रुट्टी बनानी चाहिदी होर बच्चें बी इ'यै सखाना कि हत्थ धोइयै रुट्टी खानी ते हत्थ धोइयै रुट्टी बनानी ते केह् बोलदे बैड्ड उप्पर रुट्टी नी खानी थल्लै खानी बैठियै बैडै पर नी खानी इयां गंद पौंदा बैडे पर ते थल्लै बैठना मतलब घरै दा सफाई बी रक्खनी फिर केह् बोलदे भांडे भूंडे शैल मांजने पौचा पाच्चा लाना अंदर बाह्र कपड़े कुपड़े शैल धोई धाइयै साफ सूफ साफ सुथरे कपड़े कुपड़े पाने गंदे कपड़े नी पाने अपनी सफाई रक्खो तो घरै दा सफाई बी रक्खो ते केह् बोलदे फिर होर होर केह् केह् बोलदे साफ सुथरे कपड़े पाओ गंदे कपड़े नेईं पाओ घर ज्यादा खलार खलूर नी होना चाहिदा घर दी सफाई रक्खो खलारा नी होना चाहिदा बाह्रै दे लोग आंदे फिर ओह् दिखदे कि इ'न्नै किन्नी सफाई रक्खी दी किन्नी नेईं गंदा इ'न्ना पाए दा कुदै घर रसोऽ रसाऽ साफ सूफ कोई रुट्टी नी खंदा घरै च गंदे होऐ कोई रुट्टी नी खंदे रसोई दिखदा मुश्क आंदी इ'यां गंदगी च ते अपने घरै दी सफाई रक्खो ते अपनी बी रक्खो ते केह् बोलदे ते होर अपने घरै दा सफाई बी रक्खो ते अपनी बी रक्खो ते किचन दी बी रक्खो ते रुट्टी साफ सुथरी बनाओ बमारियां नी लगदियां हत्थ साफ हरी सब्जियां सानू बनानियां हरी सब्जी सानू खानी चाहिदा साढ़ी सेह्त बास्तै बी ओह् ठीक रौंह्दी ऐ ते बच्चें गी बी इ'यै खलाओ हरी सब्जी ते ओह्दे कन्नै बाड्डी बनदी ऐ ते साग खाना चाहिदा पालक होई गे भिंडियां होई गेइयां हरी सब्जियां खानियां चाहिदियां ते सलाद होई गेआ एह् चीजां खानी चाहिदियां साढ़े सेह्त ठीक रवै एह्दे कन्नै ते फिर होर बाह्र दी चीजां नी खानियां चाहिदियां सानू बाह्र दी चीजां नी खानी चाहिदियां घरै दा चीजां गै सिंपल रुट्टी होंदी ऐ जेह्ड़ी हरी सब्जियां खानी बाह्र दी चीजां नी खानी चाहिदियां सानू ओह्दे कन्नै बमारियां लगदियां ज्यादा होर सेह्त बी सेह्त फिटनैस मतलब ठीक रौंह्दी ऐ जेह्ड़ी घरै दी रुट्टी होंदी ऐ ओह् ठीक रौंह्दी ऐ ते बाह्र दी रुट्टी सानू नेईं खानी चाहिदी जेह्ड़ी घर होऐ उ'ऐ खानी चाहिदी सानू ते ओह्दे कन्नै अपना शरीर बी ठीक रौंह्दा ऐ ते होर बच्चें गी बी अपने बच्चें गी बी इयै खलानी चाहिदी हरी सब्जियां हून होर जंक फूड नी खलाना चाहिदा उ'नें घरै दा रुट्टी होंदी सिंपल उ'ऐ सानू खानी चाहिदी बाह्र दी रुट्टी नी खानी चाहिदी सानू ते अपनी बाह्र दी रुट्टी इ'यां गंदी होंदी के कनेह् हत्थ होंदे कनेह् नेईं ते मतलब बाह्र दा रुट्टी सानू नेईं खानी चाहिदी अपने घरै दी साफ सुथरी उ'ऐ खानी चाहिदी ते कोई परौह्ना आई जा उसी बी शैल रुट्टी खलानी ते शैल हत्थ हुत्थ धोआइयै रुट्टी खलाओ रुट्टी जियां सानू साढ़ी मां खलांदी ऐ धोइयै इ'यां सानू खानी चाहिदी ऐ होर इ'यां सानू बच्चें गी खलानी चाहिदी ऐ कि हत्थ धोइयै रुट्टी खानी इयां नी खानी ते अपने बच्चें गी बी इ'यै सखाना चाहिदा सानू कि ते रसोई उत्थें जगह् होंदी ऐ जित्थें चप्पलां लाइयै बी रसोई नी जाना चाहिदा ते हत्थ धोइयै बनानी चाहिदी सानू चप्पलां लाइयै नेईं जाना चाहिदा सानू ते पैह्लें ओह् सवेरै उट्ठो न्हाओ ते रुट्टी रट्टी बनाओ ते फिर पूजा पाजा करो पैह्लें रुट्टी बनाई बनुइयै खलाई खलुइयै भांडे भूंडे मांजने फिर रसोऽ साफ करनी ते फिर घरा दा कम्म कुम्म बी करी लैनै कपड़े कुपड़े धोई लैने पर्दे पुर्दे बी घरै दा कम्म होंदा सारा कम्म करी लैना ते फिर ओह्दे बाद मतलब कि बंदा रैस्ट बी करी लैंदा रैस्ट करीयै फिर दपैह्री रुट्टी मतलब कि जो बी ऐ ओह् खाई खुइयै भांडे भूंडे मांजी मूंजियै चाह् चूह् पी लैंदा फिर चाह् चूह् पियै रातीं दा त्यारी होई जंदी रातीं रुट्टी रट्टी बनाओ इ'यै मतलब कि पूरा इ'यै जेह् कम्मै च लंघी जंदी ऐ पूरा कम्म करो घरा दा कम्म करो ते ताइयें घरै दा कम्म मतलब कि सफाई कन्नै करना गंदगी नेईं फलानी घर कम्म जो बी ऐ साफ सुथरी करना हत्थ धोइयै रुट्टी बनानी ते हत्थ धोइयै रुट्टी खानी आपूं ही इ'यां करना ते बच्चें गी बी इ'यां गै सखानी कि हत्थ हुत्थ धोइयै रुट्टी खानी ते मतलब कि रसोई च कदें बी गंदगी नी फलाना चाहिदी हत्थ धोइयै सानू रुट्टी बनानी चाहिदी होर गर्म पानी कन्नै सानू रुट्टी बनानी चाहिदी होर गर्म मतलब कि साफ सुथरा पानी पीना चाहिदा सानू बोआलियै गंदा पानी नेईं पीना चाहिदा सानू ते घरै दी सफाई रक्खो ते रसोई रसाई दी रक्खो होर सारा मतलब कि बंदा कम्म कुम्म करियै बंदा रैस्ट बी करी लैंदा बंदा फिर रैस्ट बी करी लैंदा ते केह् बोलदे होर अपने बच्चें गी उ'नें मतलब अच्छी शिक्षा सखाओ कि सानू हत्थ धोइयै रुट्टी खलानी चाहिदी होर सानू केह् बोलदे सानू घरै दी रुट्टी खानी चाहिदी बाह्रै दा कुछ नी खाना चाहिदा सानू घरै दी रुट्टी खानी चाहिदी सादी होर सिंपल रुट्टी होंदी जेह्ड़ी जेह्ड़ी रुट्टी रुट्टी जेह्ड़ी अस बनान्ने होन्ने गल्वस बी लाई सकदे ते अस मतलब कि अपना अपने साए बास्तै होंदा कि रुट्टी च तेल घट्ट पाना इन्ना तेल नी पाना रुट्टी च फिर मतलब कि फैट बी बधी जंदा जे ज्यादा तेल खाना होऐ ते तेल थोह्ड़ा घट्ट खाना तेल घट्ट पाना बिच्च ते फिर मर्चां बी घट्ट खानियां क्योंकि मर्च जेह्ड़ी होंदी मतलवब कि ठीक नी होंदी सेह्त बास्तै मर्च घट्ट खानी चाहिदी सानू ते फिर रुट्टी बी मतलब कि घट्ट गै खानी चाहिदी ज्यादा बी रुट्टी खाना ठीक नी ऐ शरीर बास्तै ते केह् बोलदे घट्ट घट्ट रुट्टी खानी चाहिदी होर घरै दी सफाई रक्खनी चाहिदी झाड़ू पोच्चा जो बी ऐ घरै च करना चाहिदा ते फिर अपने फ्रिज फ्रुज्ज दी सफाई रक्खनी चाहिदी होर सानू ज्यादा मतलब कि फ्रूट बी खाना चाहिदा एह् नी ऐ कि रुट्टी गै खंदे रौह्ना फ्रूट बी खाना चाहिदा सानू फ्रूट फ्राट बी खाना चाहिदा सवेरे खाई लैओ तुस तुस दपैह्री खाई सकदे लेकिन राती सानू फ्रूट नेईं खाना चाहिदा रातीं नी खाना चाहिदा सवेरे खाई लैओ दपैह्री खाई लैओ पर राती नी खाना चाहिदा ते फिर होर मतलब कि दुद्ध दद्ध बी पीना चाहिदा सानू दुद्ध बी ठीक होंदा सेह्त बास्तै ते मतलब कि अपनी सेह्त दा बी पूरा ख्याल रक्खना घरा दा कम्म बी करना ते अपनी सेह्त दा बी ख्याल रक्खना पूरा कि सेह्ते गै पैह्लें साढ़ी सेह्त गै ठीक होग ताइयें घरै दा कम्म होग अगर सेह्त ठीक नी होग ते घरै दा कम्म थोड़ी होना इ'यां पैह्लें सेह्त ठीक होग ते घरै दा कम्म होंदा ते ताइयें अपना बी ख्याल रक्खो ते घरा दा बी सफाई रक्खो घरै दी सफाई सफुई रक्खो ते केह् बोलदे अपने बी घरै दी सफाई रक्खो ते इ'यै कम्म होंदा घरै दा कि मतलब सवेरै उट्ठो खाओ न्हाओ धो बुर्श बर्श करो पूजा पाठ करो ते रुट्टी रट्टी बनाओ इ'यै होंदा घरै दा कम्म होर केह् होंदे ते बच्चें गी स्कूल स्काल भेज्जो इ'यै उंदियां बर्दियां बुर्दियां धोवो घरै दे कम्म बड़े होंदे अज्जकल सब्जी जेह्ड़ी होंदी ऐ किन्ना कैमिकल होंदा उं'दे च सब्जियां शैल मतलब लेआनियां घर धोनियां उ'नें गर्म पानी ने धोना उ'नें धोइयै ते धुप्पा तुस सकाई बी सकने तुस उ'नें सब्जियें गी सकाइयै फिर तुस फ्रिज्जै च लाई सकने तुस उ'नें सब्जियें गी फ्रिज्जै च लाई लुइयै फिर इ'यां गर्म पानी च ते इ'यां हून मतलब कि धोई धाइयै ते फिर उ'नें गी बनाना चाहिदा सानू पैह्लें गर्म पानी च धोइयै धुप्पा सानू सकाइयै ते फिर सानू सब्जी बनानी चाहिदी इ'यां गै बनाना चाहिदा होर सब्जियें च लून मर्च बी घट्ट पाना चाहिदा जादा नी पाना चाहिदा होर तेल तूल बी घट्ट गै पाना चाहिदा होर ज्यादा मतलब कि तेल तेन सानू ओह्कड़ा खाना चाहिदा रफैन तेल ओह् ठीक होंदा सेह्त आस्तै ते होर मर्च मुर्च बी सानू घट्ट गै खानी चाहिदी रुट्टी इ'यां बनानी चाहिदी साढ़े बच्चे बी खाई सकन थोह्ड़ा मर्चां घट्ट पान मर्चां थोह्ड़ियां घट्ट पानियां चाहिदियां साढ़े बच्चे बी खाई लैन होर हैल्दी रुट्टी बनानी चाहिदी ते जेह्ड़ी बच्चे बी खाई लैन ते होर सानू ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिदियां जियां धोती मुंगी दाल होई एह् होई ते इ'यै हरी सब्जियां हरी मुंगी होई धोती मुंगी होई इ'यै दाल खानी चाहिदी सानू होर मतलब कि माहें दी दाल होंदी ओह् बी ठीक होंदी साढ़े सेह्त आस्तै ओह् बी खानी चाहिदी ते होर राजमां बी शैल होंदे ते चलो ठीक ऐ राजमाहें ने गैस गूस करदे न थोह्ड़े घट्ट गै खाने चाहिदे न लेकिन हरी सब्जियां ते दाल धोत्ती मुंगी दाल ओह् सैल्ली मुंगी इयै साढ़ी सेह्त आस्तै ठीक रौंह्दी ज्यादा सानू दालां गै खानी चाहिदियां ते फिर केह् बोलदे होर चाह् चू सानू घट्ट पीनी चाहिदी चाह् चू सानू घट्ट पीनी चाहिदी चाह् ज्यादा नी पीनी चाहिदी ओह् साढ़ी सेह्त बास्तै ठीक नेईं होंदी ते चाह् थोह्ड़ी घट्ट गै पीनी चाहिदी ज्यादा नेईं होर अपने बच्चें गी कदें नी लाओ चाही उप्पर कदें नी लाओ ओह् चाह् बच्चें बास्तै ठीक नी ऐ ते होर रुट्टी रट्टी बी ठीक खाओ और दुद्ध दद्धा बी पियो फ्रूट बी खाना चाहिदा सानू अपनी सेह्त बास्तै होर सलाद बी खाना चाहिदी मूली होई जियां खीरा होई गेआ टमाटर होई गेआ गाजर एह् सब चीजां सानू खानी चाहिदियां सानू विटामीन सी मिलदी ऐ मिलदी ऐ ते एह् खाना चाहिदा ते होर सानू धुप्पा बैठना चाहिदा धुप्पा बैठना चाहिदा धुप्पा धुप्पा बैठना चाहिदा धुप्पा बैठना चाही धुप्पा हां ते जेह्ड़ा ग्रांऽ च लोग होंदे ओह् ठीक रौंह्दे सगों जियां अस शैह्रें च गैस्से दी रुट्टी खन्ने ते ओह् गैसें दी रुट्टी बमारियें दा घर ऐ जेह्ड़ी चुल्ली दी रुट्टी होंदी नी ओह् मतलब कि सारें कोला शैल होंदी ओह् साढ़े शरीर बास्तै शैल रुट्टी होंदी सानू छुल्ल बनानी चाहिदी मिट्टी दी फिर चुल्ली च गै सानू रुट्टी बनानी चाहिदी ओह् रुट्टी सोआद लगदी कन्नै शैल होंदी रुट्टी ओह् सेह्त आस्तै सानू रुट्टी असें सोआद होनी चाहिदी ते ओह् रुट्टी सोआद होंदी जेह्ड़ी चुल्ली दी रुट्टी होंदी सानू गैसे दा रुट्टी घट्ट गै खानी चाहिदी ते जेह्ड़ी चुल्ली दी रुट्टी होंदी नी ओह् शैल होंदी ओह् खानी चाहिदी सानू ते केह् बोलदे लक्कड़ियां लाइयै चुल्ली लक्कड़ियां लेआइयै इ'यां फिर अग्ग बालनी रुट्टी बनानी ओह् रुट्टी शैल होंदी ओह् रुट्टी साढ़ी सेह्त आस्तै बी ठीक होंदी जेह्ड़ी गैस आह्ली रुट्टी होंदी एह् इ'यां गै होंदी छड़ी गैस भरोंदी शरीर च बच्चे ताइयें बमार होआ दे बच्चे कैंह् बमार होआ दे ताइयें बमार होआ दे ते कन्नै केह् बोलदे जेह्ड़ी सब्जियां होंदियां बाह्रै दियां नी खानी चाहिदियां इ'यां घर सब्जियां होंदियां नी देसी सब्जियां ओह् खानी चाहिदियां साढ़े बच्चें आस्तै बी ठीक जेह्ड़ियां बाह्रै दियां सब्जियां होंदियां छड़ा यूरिया हैल उं'दे च ओह् सब्जी नेईं ठीक रौंह्दी ते सानू घर सब्जी लानी चाहिदी एह् सब्जी ताज़ी ताज़ी सब्जी खानी चाहिदी सानू ते जेह्ड़ी बाह्रै दी सब्जियां होंदियां ओह् इ'यां गै होंदियां छड़ा उ'नें यूरिया हैल होंदा ओह् बच्चें गी मतलब कि कोई बजुर्ग कोई बच्चे ताई बमार रौंह्दे हैलियां सब्जियां खाइयै एह् नी खानियां चाहिदियां सानू एह् सानू घर सब्जियां लानियां चाहिदियां जेह्ड़ियां लाई दियां उ'ऐ खानियां चाहिदियां सानू ते होर डटोल रक्खना चाहिदा रसोई च जेह्ड़ा मतलब कि डटोल रक्खना चाहिदा सानू रसोई च ते केह् बोलदे ओह्दे कन्नै हत्थ धोने ते ओह्दे कन्नै अपने बच्चें गी बी इ'यै सखाना कि असें डटोल कन्नै हत्थ धोने जेह्ड़ा डटोल होंदा ना एह् साढ़े हत्थें कटाणु ते साफ रखदा हत्थें गी ते डटोल आह्ला साबन होंदा बच्चें गी ओह्दे ने नोहालना चाहिदा सानू साबनै कन्नै नोहालना चाहिदा ते केह् आखदे डटोल रक्खना चाहिदा अपने घर ओह् साफ सुथरे रक्खो सब्जियां ज्यादा दिन नी रक्खनियां चाहिदियां घरै च ते इक मतलब कि जेह्ड़ी सब्जी अस बाह्रा लेआने होने ते मतलब कि उं'दे च निक्की निक्की लुड़ियां बी होंदियां उ'नें शैल धोना धोइयै सकाइयै फिर लाना फ्रिज्जै च इ'यां नेईं होर कोई बी चीज होऐ नी रसोई च उ'नें मतलब कि नंगी नी रक्खनी खट्टियै रक्खनी कुसै लै कुछ बिच्च पेई जा फिर ते उ'नें सब्जी खट्टियै दुद्ध होई गेआ जां कुछ बी चीज़ होई रसोई च उसी खट्टियै रक्खना नंगे नी रक्खना तो होर जिसलै बी रसोई च लग्गना सानू कोई बी कम्म करना ते सानू हत्थ धोइयै गै करना चाहिदा इ'यां बगैर नेईं करना हत्थ धोइयै गै सानू करना होर घरै दा कम्म करना चाहिदा फिर साढ़ी साफ सफाई रवै ते ताइयें करना चाहिदा गंदगी नेईं फलानी घरै च भांडे भूंडे मांजियै रक्खने शैल गैस रसोई च सानू प्लास्टिक दे डब्बे नेईं रक्खने चाहिदा सानू स्टील दे डब्बे रक्खने चाहिदे रसोई च फिर शैल साफ सुथरी रक्खनी चाहिदी रसोऽ गर्म पानी ने धोनी चाहिदी डटोल कन्नै डटोल दा पोच्चा लाना चाहिदा सानू डटोल दा पोच्चा लाना चाहिदा ते भांडे भूंडे शैल मांजने चाहिदे शैल साबन रक्खना रसोई च भांडे भूंडे मांजने स्टील दा होंदा ना जेह्ड़ा पोच्चा जां ओह्दे कन्नै भांडे मांजने शैल ते कड़ाहियें कड़ूहियें कुसै मतलब कि इ'यां नशान नी रौह्न इ'यां काले काले उ'नेंगी शैल मांजना भांडे सफाई रक्खनी डब्बे डुब्बे धोने दाली आह्ले शैल मांजी मूंजियै ते उ'नें उं'दे बिच्चा दालां ओह् कड्डियां बाह्र दालां शैल डब्बे डुब्बे धोई धाइयै सकाई सकुइयै फिर दालां बिच्च पानियां ते फिर छत्ती पर शैल रक्खनी इ'यां सज़ाइयै रक्खनी रसोऽ शैल सज़ाइयै रक्खनी रसोऽ ते भांडे भूंडे बी शैल लाने रसोई जेह्ड़ी सिनक होंदी ऐ स्टैंड होंदा भांडें आह्ला उं'दे च शैल भांडे लाने इ'यां करियै ते रसोऽ रसाऽ शैल साफ रक्खनी गैस गूस शैल हीटर हूटर शैल साफ सूफ रक्खना रुट्टी रट्टी बनाई खाद्धी पीती भांडे भूंडे मांजे ते रसोई च शैल कपड़ा कुपड़ा मारी लेआ रसोई च ते कपड़ा कुपड़ा मारी लेआ शैल रसोई च ते आहो ते कपड़ा कुपड़ा मारी लेआ होर गर्म पानी कन्नै मतलब कि सानू सब्जियां धोनी चाहिदियां होर फ्रिज्जै च लानी चाहिदियां होर होर अपनी बी सफाई रक्खो ते घरै दी बी बैडें बूडे चादरां चूदरां पर्दे पुर्दे शैल धोइयै ते झाड़ू पोच्चा पोच्चा पाच्चा मारियै बच्चें बूच्चें गी नुहाली न्हूलियै शैल करियै फिर उ'नें गी कपड़े कपूड़े धोते दे घरै दे बड़े कम्म होंदे ते फिर बेई रुट्टी नी खानी चाहिदी सानू सानू ताज़ी रुट्टी गै खानी चाहिदी जेह्ड़ी रातीं दी रुट्ट होऐ नी जेह्ड़ी सवेरै नेईं खानी चाहिदी सानू ओह् मतलब कि ताजी रुट्टी बनाइयै होर सानू जेह्ड़ा आटा होंदा नी ओह् सवेरै ताज़ां गुन्नना चाहिदा फ्रिज्जै आह्ला नेईं जेह्ड़ा फ्रिज्जै च लाइयै ते जेह्ड़ा जेह्ड़ी रुट्टी बनाने नी सवेरै असें इ'यां आटा नी खाना चाहिदा ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ओह्दे कन्नै साढ़ी मैमरी होंदी साढ़ी जेह्ड़ी ओह् कमज़ोर होंदी ते ते केह् बोलदे सवेरै आटा गुन्नना ताजा फिर उसी ओह्दे बनाने फुल्के फल्के सब्जी सुब्जी कट्टनी शैल सब्जी सुब्जी बनानी सानू रातीं दा आटा नेईं खाना चाहिदा फ्रिजै च लाइयै नेईं खाना चाहिदा ओह्दे कन्नै साढ़ी मैमरी कमज़ोर होई जंदी ते इ'यै कि रुट्टी जेल्लै बी मतलब जेल्लै बी रुट्टी खानी ते ताज़ी रुट्टी खानी मतलब कि बुस्सी दी जेह्ड़ी रातीं दी रुट्टी होई गेई जेह्ड़ी बासी ओह् बासी रुट्टी होंदी ओह् नेईं खानी सवेरै ताज़ी रुट्टी खानी चाहिदी सानू ते ओह्दे ने बमारियां गै लगदियां अपने से अपने सेह्त बास्तै मतलब कि ओह् ठीक ऐ कि मतलब कि अपनी सेह्त बास्तै इ ऐ जियां अस रुट्टी खाह्गे शैल ते साढ़ा पेट बी ठीक रौह्ग जे अस रुट्टी गै इ'यां खाह्गे ते फिर साढ़ा पेट बी ठीक नी रौह्ना ओह्दे कन्नै साढ़ी सेह्त ठीक नी रौह्नी ते बमारियें दा घर इ'यै होंदा कि केह् बोलदे ओह् साढ़े चेह्रे पर कोई रंगत बी नी आंदी ऐ जे अस बमार होगे ते केह् बोलदे एह् तंदरुस्त शैल रुट्टी खाओ ते अपनी सेह्त दा बी ख्याल रक्खो ते होर अपने बच्चें दा बी ख्याल रक्खो ते अपना बी ख्याल रक्खो होर घरै दी सफाई बी रक्खो जेह्ड़ा बी घर होंदा ओह्दी सफाई सफूई रक्खो शैल बच्चें दे बी हत्थ बच्चें बी इ'यै सखाना कि हत्थ धोइयै रुट्टी खानी इ'यां नेईं खानी एह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ा डटोल होंदा ओह्दे कन्नै हत्थ धोने क्योंकि हत्थें गी लग्गे दे होंदे कटाणु हूं ते साढ़े पेट च चली जाङन ते अस मतलब कि बमार होई सकने ते इयां हत्थ धोइयै रुट्टी बनानी चाहिदी ते हत्थ धोइयै गै रुट्टी खानी चाहिदी सानू ठीक ऐ न्हाइयै होर बगैर न्हाते रुट्टी नी बनानी चाहिदी सानू हमेशा न्हाइयै गै रुट्टी बनानी चाहिदी इ'यै अपने बच्चें गी बी सखाना कि न्हाइयै सवेरै उठ्ठना बुर्श ब्रश कीता न्हाते धोते ते फिर पूज़ा पाठ बी सखानी बच्चें गी पूज़ा पाठ बी करनी ते फिर केह् बोलदे न्हाई न्हुइयै ते पूज़ा पाठ करियै फिर अपनी रसोई च चाह् चू बनानी कि सारे घरै आह्ले जेह्ड़े बजुर्ग होंदे सारें गी चाह् चूह् पलानी ते सा